برتن دھونا ایک اچھا عمل ہے جس سے صاف صفائی اچھا رہتا ہے صاف صفائی ہونے کے بعد کھانے پینے کا نظام بھی اچھا لگتا ہے برتن دھونا اچھا چیز ہے برتن صاف صفائی سے دھوئیں جیسے میری امی وغیرہ دھوتی ہے جس میں چربی وربی سب کو اچھا سے صابن وغیرہ لگا کے دھوتی ہے جس سے خطرہ نہ پھیلنے کا ڈر رہتا ہے اور جیسے کھانے جس برتن میں کھانا اونا بنتا ہے وہ صاف رہتا ہے تو کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے کچھ عورت ایسی بھی رہتی ہے جو برتن کو دھوتی صحیح سے نہیں ہے جیس سے جراثیم پیدا ہونے کا ڈر رہتا ہے اس لیے برتن کو صاف صفائی سے دھوئیں اور اس کو صاف رکھیں اچھی جگہ پہ رکھیں جس سے خطرہ پیدا نا ہو جیسے ہماری امی وغیرہ کرتی ہے گیس چولہا ہر چیز کو ہر چیز برتن کو دھوتے رہتی ہے جب تک گندہ رہے تو ایک دم پسند نہیں نہیں ہم پسند کرتے نہیں کیوں کوئی بھی پسند نہیں کرتی گندہ چیز پہ اب گندہ چیز پہ کون برتن کون گندہ چیز پہ کھاتی ہے ایسے پکانے والا برتن بھی صاف ستھرا ہو اور کھر جس پہ کھانا کھاتے ہیں وہ بھی برتن صاف ہو صابن سے لگ رہے جس کو فائدہ جس سے جو چیز سے اچھا لگتا ہے اس سے رگڑ کے دھوئے اچھا سے دھونے کے بعد پھر کھانے کا مزہ بھی اچھا لگتا ہے برتن دھونے کے بعد اچھا لگتا ہے کھانے میں اس کے بعد ہمارا ابو بھی جاتے ہیں جہاں بھی تو وہاں بھی برتن کو صاف جتنا رکھنے کا کوشش کرتے ہیں برتن صاف رہتا ہے تو پھر ٹھیک رہتا ہے جیسے کہ مہمان بھی چلے گئے جہاں جوٹھا لگتا ہے تو وہاں پہ کتا بیکار لگتا ہے من نہیں کرتا ہے کھانے پینے کا وہاں پہ اب اس لیے اپنے گھر میں بھی صاف صفائی کا احترام کریں برتن جتنا اچھا دھویں اتنا فائدہ ہو